पेन्सनआ मोनो मोननाया बारा बुरजा मोना बिदिनो खरस बरस आवबो थाङो गान्नाय जोमनाय आवबो थाङो आरो फिसौफोरखौनो फोरोंगासिनो दङ आङो दा सासेआ एक नाम्बारा बि ए फाइनाल होगोन आरो गेजेरा जाबाय क्लास थेनाव दा फाइनाल गैयानो फरिखा होगोन पास जायोना जाया गावबागाव खाफाल आरो दा टिउसन होदों आं गासिबो फोरोंजोबदों फिसौफोरखौ साथामबो नै दा एल पि आवबो आं फोरोंदों दा फैनाया सान्थिखौबो आं फोरोंनाय जादों गान्नाय जोमनाया आंनो होयो गासिबो नायजोब नांगौ आंहा बोरायनि पेन्सना बारा मोना एसेल' मोनो बेखौनो रानखाय सिखाय खालामनाय खालामनानै जानाय जायो गान्नाय जोमनाय गासिबो बायना होनांगौ दख'ना हिरि बायनांगौ बिदिनो फिसौ फोरनो फिसौफोर फरायनायखौबो नायगासिनो दं आङो गारि रिजाबबो हरनांगौ मानांगौ आंहा थाया बोरायनि पेन्सन मोनबाबो रानखाय सिखाय जायो फिसौफोरनोबो गारि रिजाब हरनांगौ आरो गारि भारा हरनांगौ सासेआ गभ कलेजआव बि ए फाइनाल होगोन आरो नै सासेआ क्लास थेनाव आरो सासेआ एल फि आव आं फोरों जोबबाय गासिबो फिसौ फोरखौ बिबौनि थाखाजोंनो गान्नाय जोमनाय गासिबो होजोब नांगौ बायनानै दानाय लुनाय बिदिनो गोदो दाबोबाय लुबोबाय दानि जुगावसो दाला बायनासो गानबाय

आरो इन्दि सिआवबो एरफबोमोन जोङो गोदो दा गैला इन्दि आनो बन्द'सो जाजोबबाय दानि सिख्लाफ्राबोथ' फेनसो गानो दख'नाखौ बारा गाना दानि जुगनि फिसौफ्रा